हैल्लो तुसें बी अज्ज केह् बना दे ओ तुस फ्ही लोड़ियै पर हां जी अच्छा हां जी लोह्ड़ियें दा तेहार होंदा गै एह्दा गै मिट्ठे बब्बरू बनाओ भठोरे बनाओ हां खमीरे बनाओ हां अच्चा अच्छा अच्छा तां तुसें गी मतियां मतियां मुबारखां लोह्ड़ियै दियां होर परोआर गी हां असें बी इ'यै बनाया असें बी बच्चे मगर होए दे हे कि असें गी हार भरोई देओ उ'नें गी बी हार शार बनाई दित्ते भठोरे बनाए बब्बरू बनाए खीर बनाई चलो ठीक ऐ तां हून अर्ग देने दा टैम होई गेआ हां ठीक